जय झूलेलाल असांजे सूरत में जलवायु तमामु हीअं हूंदी आहे बरसातियुनि में कंहिं महिल बरसाति या त पवंदी त ॾाढी पवंदी आहे ऐं न पवंदी आहे त थोरी घटि बि पवंदी आहे छो त असांजो समूंड्री इलाइक़ो आहे वरी सीउ बि थींदा ई आहिनि कंहिं महिल कीअं थींदा आहिनि कंहिं महिल सीउ गर्मियूं बि इलाही गर्मीअ में बि ईअं हवा ख़ासि कोन हूंदी आहे ऐं हवा पर ईअं हवा घिमियल घिमियल हूंदी आहे ऐं कुझु बि रखूं खाधे पीते जो शइ त उहा जल्दी घिमजी वेंदी आहे मज़ो न ईंदो आहे ऐं मतिलबु बदिलाव ईअं थींदो ई रहंदो आहे कंहिं माल्हि कीअं कंहिं माल्हि कीअं ईअं मिरई ठीकु ठीकु आहे सूरत में जलवायु